میری سب سے خوبصورت ہائیکنگ سہارنپور سے دہرادون کے لیے تھی میں رات کو تین بجے سہانپور سے نکلا تھا پیدل دہرادون کے لیے اس کے بعد لگ بھگ مجھے وہاں پہنچنے میں دو سے چار گھنٹے کا ٹائم لگا صبح میں وہاں پہنچا تو میں طلوع آفتاب کو دیکھا اس کے بعد پھر وہاں میں گھومتا رہا وہاں کے پہاڑیوں کے نظارے ادھر ادھر گھومنا اور پہاڑوں پر ٹہلنا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اس کے پھر شام آہستہ آہستہ ہونے لگی اس کے بعد پہر میں وہاں سے جب نکلنے لگا تو غروب آفتاب کا ٹائم تھا تو وہ بھی میں نے دیکھا